हाँ जी सर बोल रहे हैं मैं दूसरे स्टेट से आया हूँ आपके स्टेट में आया हूँ घूमने के लिए क्यूँकि आपका इस्टेट में सुने हैं जो जो आपका इस्टेट में हेल्थ का स्थिति बहुत ही अच्छा है और और बहुत ही अच्छा है स्थिति है और और हमारे घर में जो है कुछ मतलब कुछ परिवार में जो ऐसे को तबियत थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है इसीलिए ये आपसे हेल्थ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और थोड़ा सा विशेष थोड़ा विशेष सुनिए ना एक विशेष जानकारी हमको चाहिए और आप हमको जानकारी दीजिए जी

जी जी जी और बोल और बोल रहे हैं सर एक मिनट और बोल रहे हैं क्या जो सबसे बेटर अस्पताल कहाँ है आप मतलब हमें आपके वैशाली ज़िला में सबसे बेहतर जो बढ़िया अस्पताल हो जहाँ ट्रीटमेंट अच्छा होता हो बढ़िया बढ़िया दूर से मतलब बाहर का डॉक्टर आता हो कहाँ मतलब कौनसा अस्पताल है आपके ज़िला में जैसे मैं सर तो कौनसा जैस में बता सकते हैं जैसे कौनसा हॉस्पिटल है हाँ हाँ तो सर बोल रहे हैं पी एम सी एच है एम्स है और क्या है और पराई ऊ तो सरकारी है और प्राइवेट में से प्राइवेट भी कोई अस्पताल है बढ़िया सा जैसे सर नाम बताइए जो होगा जो कि हम वेरीफ़ाई जो कि एक दो नाम बताइए सर जो जिसका हम वेरीफ़ाई कर सकें जो अच्छा लगे जिसमें उसमें हम ट्रीटमेंट कराएँगे सर औ और गाड़ी की सुविधा सर जाने आने के लिए कैसे हम आएँगे जैसे हम सर एक मिनट नहीं नहीं सर सुनिए ना एक मिनट और हम बता रहे हैं हम कोलकता से आ रहे हैं तो कोलकता से आने के बाद हम कहाँ उतरेंगे जो आपके ज़िला में आ जाएँगे ओके सर फिर आते हैं तो आप सर आपसे फिर बात करते हैं ठीक है सर ठीक ठीक है सर जानकारी देने के लिए धन्यवाद